دہلی میں آٹ کی بہت ساری ایسی نمائش گاہیں ہیں جہاں آج بھی وہاں فیسٹیول بنایا جاتا ہے جس طریقے سے تاریخی نمائش ہیں تاریخی آرٹس ہیں جیسے لال قلعہ جامع مسجد قطب مینار اور اسی طریقے سے آگرہ کے اندر تاج محل اور اسی طریقے سے ودھیرا آٹ اور موتف آٹ غالب اکیڈمی بہت ساری ایسی آرٹ کی نمائش گاہیں ہیں جہاں آج بھی فیسٹیول بنایا جاتا ہے جہاں ایسی ایسی آرٹس کی عمارتیں ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے باہر سے لوگ آتے ہیں باہر سے دیکھنے کے لیے لوگ پارٹکیں گھومنے کے لیے آتے ہیں